बे जायगायाव माखासे मा मा नाफोरखौ नोंथाङा हमो होनोब्ला दा जोंनि ओनसोलाव बांसिन नाया बेवहाय ना फिथिख्रि ना बोथिया बेनिफ्राय माब्लाबा बिदिनो नास्राय मोनो आरो बेजों लोगोसेयैनो बिदिनो माब्लाबा समाव जोङो बिदिनो मागुरबो मोनो लोगोसे बिदिनो आरो जोङो खुसियाफोरबो मोनो दा बिदि जोङो माखासे रोखोमनि नाफोरखौ जोङो बेयाव फिसा फिसा नाफोर दंबावो दा बेफोर नाफोरा बिदिनो ना दुसुमाय आरो बिदिनो ना मा होनो ना मावा नैबेफोर थाहैबाय दा बेनि गेजेरावहाय जोङो बांसिन नागिरजाग्रा ना होननानै जुदि बेयाव जोङो नागिरोब्ला बांसिन नागिरजाग्रा नानि गेजेराव मागुरा नागिरजायो आरो बेजों लोगोसेयैनो बिदिनो सिंगि नागिरजायो दा बेबायदि आरो लोगोसेयैनो दंबावो नागिरजानाय होनोब्ला मा होनो खुसिया नागिरजायो खुसियाखौबो नागिरो बे खुसिया मागुर आरो सिंगिफोरखौ जों बे जायगायाव नागिरनाय जायो लोगोेसेयैनो बेवहाय बांसिन हमनो मोननाय ना होनोब्ला जोङो ना फिथिख्रि ना मावा नास्राय गोरि जों बेफोरखौ हमनो मोनो बेजों लोगोसेयैनो आरो बिदिनो माखासे नाफोरबो मोनबावो बिदिनो फिसा फिसा नाथुरफोर मोनो माखासे नाफोरनि बेसेननि गेजेरावहाय दा बेफोर नाफोरनि बेसेननि गेजेराव बांसिन बेसेन गोसा होनोब्ला जोंहा मा होनो ओय मागुर मागुरनि दामा बेवहाय दायो सारिस' थाखा खेजि लोगोसे खुसियानि दामा बिदिनो साराय थिन साराय थिनस' बिबायदिसिम थाङो आरो बिदिनो बे नास्राय ना बोथियाफ्रा बिदिनो बिसोरो सारिस' थाखा खेजियानो थाङो दा बेबायदि बेसेननि बेवहाय सोलियो आरो बेजों लोगोसेनो ना सिंगिफ्रानो गोबां दाम दं बेयाव ना सिंगिया बिदिनो फासस'सो गोलैयो बेबायदि माने ना लायै ना जोंनि गेजेराव दामफ्रा बेबायदि एक्के जानो नागिरा ना गिदिरनिया ना गिदिर दाम गोसा आरो नागिरजानाय नाफोरनि गेजेराव बे खुसिया मागुर सिंगिफ्रा आरो बांसिन बेसेननि जायो आरो दा जोंनि ओनसोलावहाय दा नैबेफोर नाफोरखौ जोङो बेबायदि मोनो आरो दाम बेसेनफ्राबो बेबायदिनो आरो